नमस्ते नमस्ते और बताइए कपड़े का दुकान खोलना है ठीक है तो वह कितने साल तक बच्चों का अच्छा तो आ जाइए हमारे यहाँ नए नए फैशन के बच्चों के कपड़े का मतलब आया है हाँ आईए एक बार देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो दाम भी तय कर लेंगे आईए पहले देख लीजिए दुकान पर हमारे रीटेल होल सेल का हाँ आपको आना होगा देखना होगा कि देखिए मतलब मतलब है नए नए फैशन का है जैसा आप चाहेंगे वैसा मिल जाएगा हमारा दुकान रातला मार्केट में है हाँ आप आईए मतलब हम आपको पहचान जाएँगे आप बोलेंगी ना कि हम बात किए हैं मोबाइल पर तो हम जान जाएँगे ना आ जाीए आप जब भी खाली रहिए आ जाईए हम आपको दिखा देंगे तो उसी के हिसाब से हम आपको दाम भी बताएँगे कि कितने तक पड़ेगा कितना चाहिए आपको अच्छा ठीक ब छोटे बच्चों का ना ठीक है तब तब आईए आप उजको देख लीजिए तो आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए ठीक है छोटे बच्चों का है हमारे यहाँ तीन साल चार साल पाँच साल आठ साल तक बच्चों का है ठीक ठीक है आईएगा तो हमें एक बार कॉल कर दीजिएगा तो हम जान जाएँगे ठीक है तो तो आप आएँगी ना कल आईएगा और किसी को मतलब चाहिए तो उन्हें भी लेकर आईएगा दिखा दीजिएगा ठीक है ठीक है तब नमस्ते रखते हैं